धोरोमनि बा समाजारि हिसाबै जोङो बर' सुबुंफोरा बर' हारिया जेब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो सबसे गोजामसिन धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम बेनो जोंनि बर'नि गाहाय एबा गुदि धोरोम जोंनि बर' फोरा गोदोनिफ्रायनो बे धोरोमखौनो लानानै बेजोंनो फुजिनानै बेजोंनो सिबिनानै थाबोदोंमोन नाथाय आथिखालावसो नुनो मोनोदि गोबां गोदान गोदान धोरोमाबो जोंनि गेजेराव हाबफैनो हमबाय बाथौ धोरोमा जोंनो गोबां रोखोमनि गियान बोसोनफोर होनानै होयो बाथौया जाहैबाय बाथौ धोरोमारि फुजिग्राफोरा मिथिंगाखौ फुजिग्रा मोनसे धोरोम बिसोरो रावखौबो रावनिबो माने थि महरै रावखौबो फुजिया बिसोरो मिथिंगाखौ लानानैनो मिथिंगायाव थानाय बेसादफोरखौ लानानैनो फुजियो बाथौ धोरोमा जोंनो गोबां बोसोनफोर होनानै होयो बाथौयाहाय बाथौनि महरावनो गोबां गियानफोर बोसोन जोंनो होनानै जोंनो होनाय थायो बाथौनि बान्दोयाहाय सिरिबा आरो बाथौयाव थायो सिजौ जाथ्रासि आरो थुलसि बिफां सिजौनि सिरियाबो जायो सिरिबा जायफोरो जोंनो बर' हारियावहाय गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो खोन्थानानै होयो बाथौनि बान्दोया सिरिबा जायो आरो सिजौनि सिरियाबो सिरिबा जायो बेयो जोंनो खिन्थिनानै होयोदि जोङो जोंनो मोनबा बुस्थुफोरखौ जोंनि बुहुमाव थानाय मोनबा गोहोफोरखौ जोङो सिबिनांगौ हा दै बार अखा आरो अख्रां